हम जे छै से फ्लिपकार्टसँ एगो किताब आर्डर केलहुँ रहए

ओ किताब जे छै अहाँके पढ़यमे ई बढ़िआँ लागत जे कहि सकैत छी जे ओकर पेजके जे छै पेजके मोटाइ मतलब सभकिछु सेम छै बुक सही सलामत हमरा तक पहुँच गेल ओकरा अलावा फ्लिपकार्टके बहुत बढ़िआँसँ धन्यवाद करय लेल चाहैत छी सभ खरीदतहुँ सभकेँ खरीदना चाही ओ बुक